आमचें गांवचें नांव श्रीस्थळ आनी श्रीस्थळ गांवच्या स्थळाव्या देवाचें नांव आसा मल्लिकार्जुन श्री देव मल्लिकार्जुन अडवड शिंवसादेश्वर महापती अशेंय तांकां म्हणटात हें देवस्थान बरेंच फामाद देवस्थान आसा ह्या देवाचे महाजन सगळे कडेन आसा कर्नाटका गोवा महाराष्ट्रा अशें सगळीं भर हे लोक देवाचे भक्तगण आसात ह्या देवाक उत्सव खूब आवडटात आनी हांगासर व्हडल्यो व्हडल्यो जात्रा जातात व्हडली जात्रा जी आसता हांगासर ती फाल्गुन म्हयन्यांत जाता आनी दुसरी आसा रथसप्तमितीची जात्रा ती माग म्हयन्यांत जाता रथसप्तमितीच्या जात्रे कडेन पांच दीस देवाचो उत्सव आसता पांच प्रकाराचे रथ आसतात आनी वाड्या वाड्या वेले लोक हांगासर आपली कला म्हणजे नाटकां सादर करतात रथाची जात्रा जाली काय दुसरी जात्रा जी व्हडली अखख्या गोव्यांत फामाद आसा ती शिरशारांनी जात्रा तेन्ना हांगासर तरंगांचो उत्सव आसता देवाचे पांच सात तरंगा आसतात आनी तेन्ना तीन त्या जात्रेच्या वेळार शिरशारांदणी म्हणजें तीग जाण निजून तीन गडे निजून तांच्या तकलेर एक मडकी दवरून तातूंत शीत केल्लें वता हो उत्सव पळोवपाक बरीच गर्दी आसता आनी ही जात्रा जाली की ह्या देवाची सेवा वेळीप समाज करता वेळीप समाज अश्या खातीर करता कारण हो देव तांकां सांपडिल्लो तो दीस आसा आषाढ पुर्णिमा आनी तो दीस आशडीपुनव म्हूण साजरो केलो वता तेन्ना तीन म्हयने हे वेळीप लोक ह्या देवाची सेवा करतात जेन्ना हे वेळीप लोक हांगासर ते परत जेन्ना आपल्या घरवय म्हूण आसता थंय वतात तेन्ना देवाक बोकडे मारपाची प्रथा आसता बोकडे मारून जालें की एक दीस देवूळ बंद उरता आनी मागीर एक दिसा नंतर होम बीम घालून भटमाम त्या देवळाक रुजू जाता